جی سر مچھلی کیا ریٹ دی بھائی جان اچھا اچھا اچھا تو یہ ریہو ریہو کیا ریٹ ہے یہ ریہو اچھا تو بتا اِن کا ریٹ بتائیے کیا کیا روپے کلو کے حساب سے ہے یہ یہ کیا ریہو کیا ریٹ لگ جائے گی اگر ہم ایک کلو لینا چاہیں جی تو یہ کیا ریٹ لگ جائے گی اچھا اچھا اور لوبسٹر مجھے یہ ریہو ہی پسند آ رہے ریہو لینا چاہ رہا ہوں باقی تو آپ کے پاس بیبس بھی لوبسٹر بھی ہے فرنس بھی ہے تو مجھے ریہو پسند آتا ایک زیادہ تر ہمارے گھر میں ریہو ہی کھائی جاتی ہے ریہو ہی لینا چاہ رہے ہیں آپ بتائیے کیا ریٹ لگ جائے گی ایک کلو اچھا برف والا کیا ریٹ ہے برف والا ایک سو ساٹھ روپے کلو اچھا تو جی اچھا جی جی تو آپ یہ ریہو جو برف والا ہے نا ایک سو ساٹھ روپے کلو والا یہی آپ دو کلو کر دیجیے ہمیں جی اِس کو پیک کر دیجیے میں ابھی دس پندرہ منٹ میں آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں یہاں سے نکل گیا ہوں میں گھر سے آپ پیک کرا کے رکھ دیجیے اور مجھے بتا دینا ٹوٹل کتنے پیسے ہو گئے دو کلو کے کتنے ہو جائیں گے ایک سو ساٹھ روپے کلو بتایا نا آپ نے برف والا تین سو بیس روپے ٹھیک ہے تو میں فون پے کر دوں یا کیش لیتے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک ہے چلیے آپ آپ نکال کے رکھ نہیں صاف کر کے آپ جو ہے کر کے رکھ دیجیے میں آ رہا ہوں ٹھیک جی صاف کر کے رکھ دیں ٹھیک ہے